میرے جو پسندیدہ پودے یا پھول ہیں ان میں سے ہیں خاص کر گلاب اور چمیلی اس کی وجہ یہ ہے کہ گلاب ایک تو خوشبو بہت اچھا دیتا ہے اس کا رنگ بہت خوبصورت ہوتا ہے جو دل کو لبھاتا ہے اور اس پر بہت سارے اشعار بھی کہے گئے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دواؤں کے کام آتا ہے جیسے عطر بنانے میں یا پھر گلاب کا پانی ہو گیا لوگ اس کو کھیر میں ڈالتے ہیں چائے میں ڈالتے ہیں اور اسی طرح چمیلی اس کی بھی عطر بنائی جاتی ہے دواؤں کے لیے کام آتا ہے اس سے تیل بنائے جاتے ہیں خوشبودار عطر بنائی جاتی ہے تو اسی طرح یہ دو دونوں جو پھول ہیں ان سے بہت کام لیے جاتے ہیں اس لیے یہ میرے پسندیدہ ہیں